हेल्ल' मा खालामदो ए दा मा एमफोरा जादोंना जायाखै माबा खालामगोन होन्नाया सोर खालामखो अ बेसेबां बेसेबां खांगोन जेनेबा बेसेबां बेसेबां कालेक्ट खालामगोन अ अ ओमफ्राय माबाफोरखौ मोनदों ना मोनाखै लिस्टफोरखौलाय होखानायफोरनिखौ लाबायना लानाया ओमफ्राय खैथायाव खालामनो सान्दों फुंनि दस्था दा ओमफ्राय जाग्राखौलाय मा होगोन दे जोबखालि जोबनायाव सिंग्रा मिस्थि सिंग्रा मिस्थि ओमफ्राय स्टेजआलाय जाखाबायदा ओमफ्रायो स्टेजआ बानायजेन्दोंसो अ ओमफ्राय जेबोथ' गैला दा खामानि होनबालाय ए ओमफ्राय गिफ्टखौलाय मा होगोन नोंलाय सारमोननो लाय बा बा आंलाय आरो माबासो होनो सानदों आरो बिदिनो रुमाल आरि पेन आरिसो होनो सान्दों आरो फैसायानो गैया आरो आंहा नोंनो होनो हायोसोलै नोंसानो मालदार जासिगोन दे आंथ' होनो हाला बिदिनो पेनआरि होनांसिगोन आंहा हाया सोलियोलै माथो पेनआलाय ने टिचार बा क्लास टिचारनो बाहाय मोजां होनोसै ओमफ्राय बाखिनो बाहाय होनोसै आरोना औ औ आरनाइ औ मोजां जागोन आरो दसथा मार तारमाने होमबालाय गाबोन कलेजाव बाहाय लोगो हमना बाहाय मोजां रायलायफिनसै औ जागोन दे औ दे होनबालाय